اب تک تو کسی دوسرے ملک کے سفر کرنے کا موقع نہیں ملا ہے گویا کہ میں میں نے باہر ملک کا اب تک سفر نہیں کیا ہے البتہ ارادہ ہے کہ ایک سفر ہوگا ان شاء اللہ ضرور ہوگا مکۃ المکرمہ کا ہوگا مدینہ منورہ کا ہوگا اور اللہ کی مرضی ہوگی تو ان شاء اللہ عمرہ ادا کیا جائے گا اور حج کی ادائیگی عمرہ ادا کیا جائے گا اور مدینہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور مختلف مقامات پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں جا کر دعائیں کی جائیں گی اور خیر و برکت کو حاصل کیا جائے گا تو گویا کہ اب تک بندے کو کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کا موقع نہیں ملا اور ان شاء اللہ یہ موقع جب ملے گا تو جو سفر کے تجربات ہوں گے ان تجربات کو شیئر کیا جائے گا اور جو اس میں اہم پہلو ہوگا ان پہلوؤں کو قلم بند کیا جائے گا اور سفر سے جو کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے گا فی الحال اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سفر ہوگا اور ضرور ہوگا اور اس سفر کے بعد جو تجربات ہوں گے اس کو شیئر کیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا